हून अस तुसेंगी अपनी ट्रैकिंग दे बारे च दस्सनां लगे आं अपनां कि मतलव जेह्ड़ी अस जम्मू दा चले पतनीटॉप ते रस्ते च साह्नू कुद जगाह् ऐ इक जित्थें के मठैई बड़ी मश्हूर ऐ उत्थें प्रेम दी हट्टी लवीटशॉप जिसी आखदे न ते उत्थमां दा असैं मठैई मठुई काह्दी पतीसा खाह्दा ते फिर अग्गैं चलिये अस पतनीटॉप पतनीटॉप जाईयै असैं पैह्लैं नाग मन्दर आंदा इक नाग मन्दर दे दर्शन कीते ते साह्नू बड़ा गै इयैं अन्द मैह्सूस होया सिरै च जान पेई गेई जिसलै दर्शन कीते असैं उत्थें ते ओह्दे बाद अस उत्थमां दा निकले ते अग्गैं चलिये जेह्ड़े के पार्क आंदे न पार्क च घूमें घामें फिर राती अस आइये अपनें कमरें च कमरें च निकले ते फिर सवेरे अस चली गे नत्थाटॉप नत्थाटॉप बड़ा गै खुल्ला एरिया ऐ उत्थें हवा बड़ा ठंडा सोनी सुहानी चलदी ऐ ते उत्थें अस घूमें शूमें बाद च अग्गैं चली गे अस सनासर सना र बी बड़ा नन्द आया उत्थें तलाऽ च मछलियां मछियां ते मछियें दे कन्नैं गै मछियें दे कन्नैं गै उत्थें किश्तियां किश्तियें च बैठे झूटे झाटे लैत्ते चंगे नज़ारे किते ओह्दे बाद अग्गैं फिर उत्थमां दा अस निकलियै ते चलिये सिध्दे पैह्लगांव ते पैह्लगांव दे नज़ारे गै दिक्खियै बक्खरे नज़ारे आइये इयां लग्गेआ कि अस अज्ज गै जन्नत च पुज्जी गे आं स्व्र्ग जिसी आखदे स्वर्ग गै स्वर्ग उत्थें बट्टें उप्पर बैठियै झरनें चला दे दरिया चला दे फिर अस उत्थें घूमीं घामियैं चली गे अग्गैं श्रीनगर श्री नगर गे उत्थें पार्टी पार्क बड़े बड्डे बड्डे पार्क टुलिप गार्डन बर्फ पवा दी गार्डनें च घूमां दे चश्मेंशाही गे परिमैह्ल गे फिर उप्पर चली गे अस शिव टैंपल शिव टैंपल बी बड़ा सोह्नां बनें दा ऐ ते सब तो उप्पर ऐ ते उत्थें बी असैं मत्था मुत्था टेकेआ फिर अग्गैं चली गे अस गुलमार्ग गुलमार्ग बड़ा गै सोह्नां एरिया ऐ ते उत्थूं दा घूनें दे बाद फिर बापस आइ गे अस श्री नगर जित्थें कि डल लेक ऐ डल लेक सब तों बड्डी डल लेक ऐ ते ओह् घूमनें दे बाद असैं शकारे शकूरे पर चक्कर मारे फिर उत्थें बी मछलियां होंदियां हां बिच्च ओह्दे ओह् बी दिक्खी दुक्खियै फिर अस उत्थमां दा निकले ते चली गे अग्गैं लेह् लद्धाख कारगिल कारगिल गे अस फिर ओह्दै अग्गैं चली गे लेह् लद्धाख पुज्जी गे उत्थें बी बड़ा अच्छा मौसम ते हून अस बस करनें आं इन्ना गै तुसेंगी